हाँ सर नमस्ते हाँ मैं विवेक बोल रहा हूँ

नहीं जा नहीं रहा हूँ मैं तो परमानेंट जा रहा हूँ अभी क्योंकि पापा का ट्रांसफर पापा का ट्रांसफर हो गया बैंगलोर सर गुरदेव भी बहुत एक्सायटेड था मैच के लिए पर अब ट्रांसफर हो गया है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना उनके साथ नहीं सर पूरी फेमिली जा रही है तो यहाँ से सभी वाइन्डप करके जा रहे हैं हम तो पापा से बात हुई पापा बोले कि नहीं यहाँ किसके साथ यहाँ अकेले छोड़ेंगे आपको तो वहीं एडमिशन ले लेना हाँ नहीं सर मैं तो पूरा इच्छुक हूँ लेकिन पापा से भी बात करना पड़ेगी वह वह तो बोले कि टी सी ले लो आप टी सी की बात कर लो सर से

बेगलोर हुआ है

हाँ उनका प्रोमोशन हुआ है वहाँ पर तो वह ब्रांच मैनेजर सीनियर ब्रांच मैनेजर हो गए हाँ थैंक यू बट पर मैं मिस करूँगा ख़ैर यहाँ के सब आप सभी को और पूरे इस्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं सर ठीक है पापा से एक बार और बात कर लूँगा पर फिर भी प्रोसीजर में तो डाल ही दें आप द टी सी के लिए जी हाँ जी

ठीक है देखिए मैं कल आकर और ऐप्लकैशन द दे देता हूँ आपको ठीक है मैं कल ही आकर देता हूँ आपको ओके हाँ सर कोशिश करूँगा मैं और पापा से बात करके फिर जैसा भी होगा फिर आपको बताता हूँ मैं थैंक यू सर